کھانا پکاتے وقت استعمال کرنے والی چیز ہے بھگونا اس کے اندر اچھی طریقے سے آلو ابال لیے جاتے ہیں اور کوکر بھی اچھی چیز ہے کیوں کہ اس کے اندر چاول اچھی طرح ابل جاتے ہیں کیوں کہ اور چیز میں اگر تم چاول ابالو گے کم سے کم وہ آدھا گھنٹہ لیں گے اور کوکر پانچ دس منٹ کے اندر بنا کے رکھ دیتے ہیں سیٹی لگتی ہے ایک سیٹی لگ جائے

سمجھو آدھا کام ہو گیا اور دوسری سیٹی پہ تم جا کے آرام سے کھول کے دیکھو گے تو اچھے خاصے تمہیں چاول بنے دکھائی دیں گے اور گوشت اگر تم گوشت بناؤ گے جیسے کہ مرغی کا گوشت ہے مرغی کا گوشت تمہیں کم سے کم ویسے آدھا یا ایک گھنٹہ لیتا ہے بننے میں بھگونے کے اندر اگر تم کوکر کے اندر بناؤ گے تو کم سے کم دس منٹ کے اندر ایسا ابل کر دے دے گا کہ تم ہاتھ رکھو گے تو ایک تم ادھڑتا ہوا چلا جائے گا بالکل الگ ہوتا ہوا ایک ایک رواں الگ الگ ہو جائے گا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ باہر ریسٹورنٹ میں اس سے کھانا بنتا ہے تو کوکر کے اندر بنتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بھگونے کے اندر بن رہا ہے کڑھائی کے اندر بنتا ہے چنگیزی کڑھائی کے اندر بنتی ہے وہ بنتی ہے تاکہ اس کو بہت دیر تلک آنچ لگے اچھی طرح بنے بہت اچھی طرح ابلے سینکیں اس طرح اچھی لگتی ہے کڑھائی کے اندر بھگونے کے اندر بھی صحیح بنتی ہے کوکر کے اندر اچھی طرح بنتی ہے